हेल' आं दासो भि एल सि रेस्टुरेन्टनिफ्राय सिक्केन बिरियानी अर्डार खालामदोंमोन आमफ्राय आङो मोनसे प्लेटल' अर्डार खालामदोंमोन दा आंनो आरो मोनसे प्लेट दाजाबदेरबावदो